اگر جو ہم کو کوئی ملک گھومنے کا موقع ملے گا تو ہم پاکستان جائیں گے پاکستان کے لوگوں سے ملیں گے پاکستان میں ایک جگہ ہے حیدرآباد وہاں گھومیں گے ایک مری گاؤں ہے وہاں کا جانے میں وہاں جائیں گے وہاں خوبصورت جگہ ہے ہم سو دیکھیں گے کہ جنت میں آ گئے ہیں وہاں گھومنا چاہیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائے چلتی ہے وہا کتنا خوبصورت دیکھنے میں کیا نظارہ رہتا ہے ہم گھومیں گے جو ڈرامہ بناتے ہیں کٹکارہ اس وہ لڑکا سے لڑکی سے ملیں گے وہاں کا کپڑا ہم کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم خریدیں گے کپڑا لیں گے کپڑا بہت اچھا لگتا ہے کپڑا اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے وہاں سے وہاں بہت سارا جگہ ہیں گھومنے کا الگ ہی نظارہ ہے جائیں گے گھومیں گے حیدرآباد مری گاؤں وہاں کی خوبصورت جگہ ہے دیکھ سوچیں گے کہ ہم جنت میں آ گئے وہاں گھومنا چاہیے علی عائسہ خان دانش تیمور بہت سارے ہیں سب سے ملیں گے مل کے کچھ باتیں کریں گے سوچتے ہیں کہ وہاں کا کپڑا خرید لیں گے بہت سارا کپڑا لائیں گے گھومنے کا موقع ملے تو جائیں گے ضرور ملنا چاہیے ہم سب کو بھی موقع اسی لیے ہم جائیں گے ضرور